आं बोरमा फिसिनो मोजां मोनो बोरमाया आंना गासै सातथा दं बोरमा फिसा माथाम खासि मानै बिमा मानै आं बेखौ ओरैबादि मोजां मोनो बोरमाखौ खासि बानायनानै दोनबाय आङो आङो फुङाव सिखारोब्ला बोरमाखौ नायग्रोयो बोरमा नायखांनानै जेन'बा साहा एरि लोंखांनानैसो आं बोरमाखौ खार'नो बोरमाखौ आङो फुस्लिमबायो बोरमा खासिया मोजां जानायखाय आं बोरमाखौ फुस्लिम फुस्लिम आङो नाम दोन्दों थाइगार दोन्दों मासेखौ आरो हेंदां मासेखौ आरो थेख्ला मासेखौ थिख्लि बबेखौबा दोनबाय आं खाख्रेब बबेखौबा दोनबाय आं गांजेमा आं बिदि दोननानै फेदेरो बोरमाखौ आं जोबोद फिसिनो मोजां मोनो ओंखायनो बोरमाखौ आं बार' मास दोनबाय थायो आं गोदोनिफ्रायनो बोरमा फिसिनानै फेदेरबोदों बिनिखायनो आं बोरमाखौ जोबोद मोजां मोनो बोरमा खासिखौ आं फुङाव सिखारबा नायनानै खान्थाल बिलाइ हानना होयो आङो आरो खान्थाल बिलाइ हाननानै जाहोखांबा माइरंफोर जाबाय बायो खोमा होननानै माइरं होयो आङो माइरंखौ जाया आङो बबाव थांदों अबाव थाङाखै जोबोद जथ्न' लायो आरो सान्दुं गोसाबा आङो सायख्लुमआव खानानै आरो सान्दुं रुइबा आङो दोनहैफिनो आरो एखमबा समाव बोरमायाबो दै गाङोना दै दौवो आङो सान्दुं गोसायाव मेसेंआवथ' दैखौ दौखा थारनांगौ मेसेंआव दै लोङो ओंखायनो आङो मोसौ बोरमाखौ जोबोर मोजां मोनो बोरमा गन्द्रा गैयाबाबो बोरमा खि आरो बोरमाखौ साफा दोननांगौ बिसोरनो गाखोनानै थानो थाखाय एसे सांग्रां जायगा नांगौ ओंखायनो आङो बोरमानो थौथा सा होनानै बोरमाखौ आङो फेदेरो दा बोरमाया गासै सातथा दङ बेखौ आङो बिरात आरामै जोथोनो लानानै फेदेरबोदों